आङो न'वाव नारजि मैगं सोङो आलुदो आलु आरो सयाबिन नारजि बिदि होनानै मोनसे सङो संनायाव आलु आरो सयाबिन होबाथाय नारजि मेगङाव बिराद गोथाव जायो ओमफाय हायजें आरो सामब्राम गुफुर बाहाय देना होनानै बानलु गोस्सा होनानै संबाथाय बिराथ जानो गोथाव जायो सयाबिना अमा बिबु बैसा नारजि मेगङाव होबाथाय अमा बिबु बैसा नाङो इदिनो आं न'वाव बिदिनो सङो जानो गोथाव जानायखाय जोंनि न'नि गा सानफ्रोम गासै मानसियानो बिदिनो सयाबिनखौ अमा बिबु बैसा जानो गोथाव मोनो ओमफाय आङो फस्ला सोङो फस्ला इंख्रि थालिर बिफां फस्ला बेखौ फस्ला सङो अनला खारै अमा बेदथदों एवबाबो फस्लाखौ बिराद गोथाव मोनो बेयाव आं हाग्रानि मस्ला जेरै खासि धोनिया ओमफाय सामब्राम गुफुर हायजें फानलु सामब्राम गोजा बिदि होनानै अमा बेदरखौ मोजां संना लानानै फस्लाखौ उनाव होनांगो उनाव होनानै अमा बेदरजों फस्लाजों आरोबाव एवनांगोन मोजां एवनानै ओमफाय दै बाहाय होबाथाय दैखौ फोरान्ना होनांगोन ओमफाय आलु सालु आं जेबबो होआ बिदिनो बिराद गोथाव जायो अमा बेदरा ओमफाय मालाबा मैथ्रु बिलाइ अनला सोङो बे अनलाखौबो जों फिथा गोरै ओमफाय मैथ्रु बिलाइ गोमोनखौ होबाथाय मैगंनि रङा गोमो जायो जान नुनायावबो गोमो नुयो जानायावबो गोथाव जायो गोरान फानलु हायजें बेफोरखौ होनानै आं गोथाव खामना सङो ओमफाय ना गोरान बाहाय होयो अनलायाव मैथ्रु बिबाराव मेैथ्रु बिलाइ संनायाव ना गोरान होबाथाय मेगङा जानो गोथाव जायो ओमफाय आं बर' बर'फ्राथ' सामुबो जायो आं साम'खौ खुमब्रा हा सबाइ बिदि होनानै गोथाव खालामनानै सङो बेयाव हा सबाइखो रुना लानांगो सिगां ओमफाय सामुखोबो संख्रि होनानै एह रुबाय थानांगो रुयै रुयै दै ओंखारगोन दैखो ओंखार होनानै जों सामब्राम फानलु थाव हायजें आरि होनानै एवना लायो साम'खौ साम'खौ एवनानै ओमफाय हा सबाइखौ खुमब्रादो हा सबाइदोहै लखब एव गै एवना एवना लानायखौ आं रुना लानायखौ आं बेयाव लखबना होयो ओमफाथाय गोदौनानै ओमफाय इसे जिरा देनानै होनांगोन ओमफाय जानो साम'वाव बिदिनो जानो गोथाव जायो ओमफाय खासिदिहिया मस्ला जोंनि लकेल खासिदिहिया मस्ला हाग्रायाव जानाय बिखो होनांगोन बेखो होबाथाय बिराद बिनि सेनाबो बिराद गोथाव मोनामो जानोबो बिराद गोथाव जायो साम'जों हा सबाइदो खुमब्रादो ओमफाय खासि दिरिया मस्लादो बिराद जानो गोथाव जायो जोंनि बर'फ्रा बिदि जाबाथाय बर'नि मैगं बेफोर जाबाय बर'नि मैगं ओमफाय आरो अमा बेदरखो रुनानै सानलि सानद्रियाव फोरान्ना दोन्नांगो होमबाथाय फोरान्ना दोन्नानै उनाव इसे तेमाफ्राव सोनानै मालाबा इसे बिदिनो हा सबायाव होनानै हा सबायाव होनानै जाजायो अमा बेदरखौ मेजेम मेजेम गोनांखौ अमा हा सबायाव होबाथाय अमा बेदरा आरो हा सबाइदों बिराद गोथाव जायो बे बे हा सबाइ आरो अमा बेदराव दुनिया दुनिया मस्ला दुनिया मस्लादो ओमफाय सामब्राम आरि देना होबाथाय बिराद गोथाव जायो हा सबाइ आरो अमा बेदराव खालि अमा अमा बेदरखौ होबाथाय मेजेम गोजा हा सबायाव होनांगो बिराद गोथाव जायो बिदिबो आं बेफोर मैगंखोनो बारा संनो बिराद मोजां मोनो